प्रयागराज जिले में स्वास्थ्य सेवाएँ पहले से बहुत अच्छी और बेहतर हो गई हैं क्योंकि जब से बी जे पी की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी जब से इस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब से वो प्रधानमंत्री बने है उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुये हमारे प्रयागराज जिले में स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने कमला नेहरू हॉस्पिटल के लिए सर्वग्रामी हॉस्पिटल के लिए मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल के लिए और जो भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए और जो भी अस्पतालें हैं उन्होंने वहाँ की सुविधाओं के लिए पहले से बेहतर कर दिया है वहां पे डाक्टरों को वहाँ की नर्सों को वहाँ के स्टाफ को वहाँ की सुख सुविधाओं को देखते हुए वहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को एकदम दुरुस्त कर दिया है हम अब हम लोग पहले जाते थे तो वहाँ पे कोई सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलती थी अब हम जाते हैं तो हम लोग को पूरी सुविधाएं मिलती हैं मुफ्त दवाएं मिलती हैं मुफ्त इलाज मिलता है पहले क्या था पहले जाते थे डाक्टर कभी टाइम पे नहीं आता था इस समय डाक्टर सारे टाइम पे आते हैं हमारा हमारी बीबी का हमारी बीबी जब प्रेग्नेंट हुई हमारी बीबी का जब इलाज कराना हुआ हमारी बीबी का जब करना हुआ हम सीधा वहाँ अस्पताल में गये स्वरुपरानी में मैंने उसको भर्ती किया वहाँ पे जो भी वार्ड बॉय थे जो भी नर्सें थी जो भी डाक्टर थे उन्होंने मेरी बीवी को सफलतापूर्वक एक बच्चा प्रदान किया और उसका ऑपरेशन करने के बाद सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना जो भी आवश्यकता थी खाने पीने की जो भी समान की जो भी चीज़ों की जो भी दवाई की और वहाँ की दाई वहाँ का जो भी सभी स्टाफ बहुत बेहतर हो गया है पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य के मामले में प्रयागराज जिला मैं समझता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश जिले में बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के मामले में क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य हमारे सिद्धार्थनाथ सिंह जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री हैं

भी जो भी अधिकारी हैं सी एम ओ हैं हमारे यहाँ बेली अस्पताल भी है जितने भी अस्पताल है जो भी सरकारी अस्पताल हैं कमला नेहरू जैसे हो गया मोतीलाल नेहरू हो गया और स्वरुपरानी हो गया आखों के आखों का इलाज हमारे यहाँ नहीं होता था अब आखों का भी सरकारी अस्पतालों में इलाज होने लगा है हमारे यहाँ मोतीलाल नेहरू अस्पताल जो जो सिर्फ आँखों के लिए बना है किसी के आंखों में मोतीयाबिंद है उसका एक सफल इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में होता है हमें बड़ा गर्व है कि हमारे प्रयागराज में हमारे प्रयागराज में सभी मतलब सरकारी अस्पतालों में इतनी सुख सुविधाएं दी गई हैं इतना सब कुछ दिया गया है हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं अपने योगी जी का और हम धन्यवाद उन सभी का देते हैं जो इस अस्पताल को साफ सुथरा रखते हैं जो यहाँ सरकारी कर्मचारी है जो यहाँ के डाक्टर हैं पहले डाक्टर यहाँ टाइम से नहीं आया करते थे जिससे सरकारी अस्पताल जाने में लोगों को बहुत दिक्कत का बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वहाँ पे दिनभर दिनभर पड़े रहो डाक्टर कभी कोई सुनता नहीं था क्योंकि कोई अपने आवास से निकल के सरकारी अस्पताल आता ही नहीं थे जो डाक्टर वहाँ के बढ़िया हुआ करते थे वो अपने मरीजों को अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाते थे जिनका वो भरपूर मात्र में पैसा लिया करते थे लेकिन जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई है जबसे हमारे योगी जी मुख्य मंत्री बने हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तबसे हमारे ये डाक्टर जो हैं वो टाइम से आते हैं समय पे आते हैं मरीजों को पूरा टाइम देते हैं उनको मुफ्त की दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं और उनको सही सलाह दी जाती है तो